असांजो सूरत शहरु सभिनि खां सुठो शहरु हिन शहर जी विशेषता हिकिड़ी आहे की हिन में हर जॻहि ते वैरायटी वैरायटी आहे तव्हां मतिलबु सम्झो सूरत में अचण खां पोइ मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवां हिते मतिलबु को बि माण्हू ईंदो न ए सूरत जे अंदरि पटिकुलर चाहे बिज़नैस मैन हुजे चाहे मतिलबु सम्झो सर्विस वारो माण्हू हुजे चाहे मतिलबु कहिड़ो बि माण्हू हुजे सूरत में अचण खां पोइ हुन खे कंहिं बि ॻाल्हि जी कॾहिं बि परेशानी वारी ॻाल्हि जीवन में न ईंदी आहे सूरत हिकिड़ो अहिड़ो शहरु आहे हिते हर तरीक़े जा हर हिसाब सां माण्हू आहिनि हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो लेवल आहे हर लेवल जो माण्हू खे हिते कमु मिले थो हिन सूरत जे शहर ई अंदरि में पंहिंजो मां चई थो सघां की को बि माण्हू पंहिंजे शहर में हिते सूरत में कंहिं बि ॻाल्हि जी हुन खे परेशानी न ईंदी आहे हिन शहर ई अंदरि में खाधे पीते में बि फुल फ्लैश में जिते तव्हां वञो मार्किट वञो त मार्किट कपिड़े जो कमु आहे त कपिड़े जो कमु बि तमामु सुठो आहे होलसेल त होलसेल मार्किट तमामु सुठी आहे रीटेल त रीटेल मार्किट बि तमामु सुठी आहिनि सूरत जे अंदरि में हिते सूरत जे अंदरि में खाधे पीते जे मामले में बि तव्हां ॾिसंदा त खाधे पीते जो बि हिसाबु किताबु अलॻि आहे हर वैरायटी हिते मिले थी काई बि अहिड़ी दिक़त मतिलबु वैरायटी कोन्हे जो सूरत में अवेलेबल कोन्हे खाधा पीता जेके आहिनि भले कुझु बि हुजे चाट पकोड़ी हुजे सम्बोसा कचौड़ी हुजनि रोटी हुजनि होटलूं हुजनि हर तरह जी हीउ लारियूं लारियुनि ते तव्हांखे रोटी हर तरह जी मिली वेंदी तव्हांखे कंहिं बि ॻाल्हि जी हिते परेशानी कोन्हे खाधे पीते जी कमाईअ जो बि साधनु सुठो आहे कमाई में बि को दिक़त कोन्हे हर को माण्हू पंहिंजे लेवल सां सुठो ई थो कमाए जेको जिते आहे हुते हो ख़ुशि लॻो पयो आहे हुन कंहिं ॻाल्हि जी बि किथे बि काई परेशानी वारी ॻाल्हि कोन्हे ऐं वॾी में बि वॾी ॻाल्हि हिते असां जीअं श्री अनंदपुर दरॿार सां जुड़ियलु आहियूं असांजे दरॿार में बि जेका अढाई अंत असांजे अठवा गेट त दरॿार आहे बैस्ट में बैस्ट दरॿार आहे सुठे तरीक़े सां असां हुते वेंदा बि आहियूं त पंहिंजे नमूने सां सुठे मतिलबु सम्झो हिकिड़ो ग्रुप ठहे थो सर्कल ठहे थो जंहिंमें की सुठा माण्हू सत सतसंगी माण्हू सां मुलाक़ातूं थियनि थियूं वरी असां राम नगर में जिते ईंदा आहियूं त रामनगर में त सिंधी भाउर आहिनि जंहिंसां की गॾिजणु थींदो आहे हिते बि सुठे नमूने सां लीलाशाह दरॿार आहे लेसुड़ी आश्रम आहे हुन खां पोइ अ अचो तव्हां रामनगर में बि सम्झो हर प्रकार जी वैरायटी मार्किट सभु कुझु आहे हिन सूरत जे अंदरि में सूरत में सम्झां थो की रामनगर खां पोइ अगरि असां सिटी लाइट पासे वञूं था त सिटी लाइट में बि सम्झो पाण खे

एरिया वाइज़ हिते जेको आहे हिसाबु किताबु सभिनि जो रहणु करण जो तरीक़ो आहे चाहे तव्हां अठवा गेट पासे त हुते अलॻि आहे हिसाबु किताबु ऐं सूरत शहर में घुमण लाइ बि सुठी सुठी जॻहियूं चाहे धूमस वञो त धूमस में तव्हां सुठे नमूने सां सम्झो घुमी फिरी खाई पी ऐं समुंड जो किनारो बि आहे त हुते मज़ो अलॻि आहे वरी उन खां पोइ सम्झो तव्हां अगरि अ हिन पासे अचो चौपाटी पासे त चौपाटी में बि सम्झो खाइणु पीअण जो मज़ो ई अलॻि आहे वरी घुमण लाइ सम्झो ॿिए पासे सम्झो जीअं उकई डैंप आहे हिते सूरत में अरे यार जे